क्रिकेट का टूर्नामेंट हम लोग खेलते हैं पहले छोटे से खेल रहे हैं अब थोड़ा जानने लगे हैं तो हम भी यहाँ गए अपने क्षेत्र में ही कई जगह टूर्नामेंट जीते हैं मैन ऑफ़ द मैच भी मिला एक हम लोग में सीरीज़ भी मिला तो हम लोग गए रणजी खेलने वहाँ भी जीते